मनोरंजन हें आमकां सगल्यांक गरजेचें मना वयलें आनी तकलें वयलें ताण काडपा खातीर मनोरंजन लोकांक तर जायत आनी मनोरंजन करपाक खातीर जायतीं साधन आमचे कडेन आसात जशें टिवी मोबायल नाच नाटक वाचन थटर आदी अशीं जाय तीं साधनांचो आमी उपेग करूंक शकतात म्हज्या प्रमाण म्हाका जें साधन मनोरंजना खातीर आवडटा तें म्हळ्यार एक वेळ टिवी नाजाल्यार मोबायल कारण दोनूय साधन म्हाका घरा बसून बसून मनोरंजन करून दिता मोबोयलाचेर जाय ते अशी गेमी आसात जे आमी खेळटा टिव्हीचेर आमी जाय तीं अशीं टिव्ही सिरियल्स जें आमी पळोवन आमचें मन ल्हव करूंक शकतात आनी आमचो वेळ घालोवंक शकतात जायत्या फावट हांवें मनोरंजनाचो आस्वाद खूब घेतला पूण खूब कमी आसतले अशे इन्सिडेंट जातूंत लोकांक हांवें मनोरंजनाचो आस्वाद दिला आतां ल्हानपणांत हांवें एक स्कूल फंक्शनांत भाग घेतिल्लो तातूंत तीन आमी चले आनी तीन चलयां आशिल्लीं तांच्यानी कुणबी नाच केल्लो तो म्हज्या उगडासा प्रमाण एक बेस बरो आमी लोकगीत नाच करून लोकांक दाखयलो तातूंतसून लोक उमेदीन मनोरंजनाचो आस्वाद घेवंक पावले त्या भायर मनोरंजन तर हांवें खूब फावट घेतलां पूण कमीत दिलां लोकांक